आतां हांव जागेचीं नांवां घेेतां पेरनेम मोर्जी हर्मल केरी अंजुणा कलांगूण म्हापसा पणजी वारखंड उगवें तोर्शें देवसू कोरगांव मोपा हसापूर इब्रामपूर कोल्हापूर नागपूर नाशीक कर्नाटका बँंगलोर मँंगलोर कुंदापूर सातार्डा पालयम बालखाजन भोपाल उत्तराखंड गुजरात सुरत अमदाबाद जयपूर रायपूर केरला नागालँड आसाम मेघालया पंजाब चंदीगड उत्तराखंड मडगांव चेन्नय हैद्रबाद कोलकता पुणे जयपूर मुंबय दिल्ली